इस्कूलनि में असांजे हिंदी अंग्रेजी गणित तथा पर्यावरण ॾाढा सब्जेक्ट पढ़ाया वेंदा आहिनि पर असांजा शिक्षक बि ॾाढा सुठा आहिनि असांखे काई शइ सम्झ में न ईंदी आहे त ॾाढे प्यार सां सम्झाईंदा आहिनि ऐं असांखे चवंदा आहिनि अगरि तव्हांखे सम्झ में नथी अचेव त असां खांपुछो हिकु बार न हिकु बार ॿुधाईंदासीं न ईंदव त ॿ बार ॿुधाईंदासीं लेकिन तव्हांखे असांजी काई बि शइ पढ़ाई वई तांखे सम्झ में अचणी खपे जीअं गणित में हिसाबु किताबु हूंदो आहे करिणो सुवाल हूंदा आहिनि चङा त इहे तव्हांखे असांखे सम्झणा खपनि ऐं असां तव्हांखे ॾाढो प्यार सां सम्झाईंदासीं खिल मज़ाक करे बि ॿारनि खे पढ़ायो वेंदो ॾाढो सुठो पढ़ाए करे असां पंहिंजो ॾाढो सुठो नालो कमाईंदा आहियूं शिक्षक ॾाढा सुठा आहिनि असांखे हुननि जो आदर करिणो खपे शिक्षक असांजा ॾाढा वॾा गुरू हूंदा आहिनि जीअं असां शिक्षक जीअं शिक्षा मञींदासीं तीअं असां अॻिते वधंदासीं